जैसे बरसात का समय आएगा होने लगे बरसात तब एक धक्का सर्दी जुखाम बुखार चालू हो जाते हैं जब चालू हो जाते हैं तहियो की काढ़ा तुलसी आदि मरीच लवण थोड़ा गुरूच परजत्ता का पत्ती ना करके चूड़ा के धइल जाए दिन भर के जब उसका चूड़ जाना तब में दो दो चम्मच दो दो चम्मच सब कोई संझा सवेरे लेते हैं लेते हैं तो उससे कुछ आराम मिलता है उससे कुछ आराम मिलता है जो कि नहीं आराम मिलता है वह दवा लेता है दवा लेता है तो उसे आराम भी मिलता है ऐसा ऐसा समय आपन बीत जाता है और जनबातोन की दवा से नहीं दवा हमने उतना नहीं यूज़ करते हैं उस तरह आपन जैसे कि यह काढ़ा पीने से बलगम खाँसी अथवा सब सही रहता है सीना में दर्द उरद सब सही रहता है खाँसी नहीं आए तो सीना में दर्द नहीं हो सकता है उस तरह के आपन लोग अथवा करता है ताकि ताकि पहले काढ़ा ज़रूरी हैं पीना पीना काढ़ा चुड़वा के चूरा करके सब कोई पीने लगते हैं सब कोई जब पी नहीं ठीक होता है त भाई डॉक्टर के लगे जाता है तो डॉक्टर लोग दवाई देता है तो लिया करके अपने लोग दवा भी करता है इहो एहू के यूज करता है और दवा भी करता है तो एसे रहता तनीसी दर्द उरद नहीं शरीर में होता खाँसी नहीं और सीना में दर्द नहीं होता और उस तरेह अपन दवा अभी खाते हैं तो ओहू से कुछ आराम मिल जाता है एहू से गर्म पीता है तम आराम मिल जाता है गर्म पानी पीना है गर्म पानी पीते हैं तो आपन जोन बा तोन कि लाभ मिलता है शरीर के फुर्ती मिलता है सब कुछ मिलता है